आमच्या आमचे गांवांत धालो खेळटात खूब वर्सां जालीं सगळीं जीं मॅरीड बायलो आसतात त्यो एक जाग्यार एकठांय जातात आनी पांच दिसां खातीर अशें तो प्रोग्रेम आसता सो एवरी डे रातची वचून तीं थंय धालो खेळटात कोंकणीन सोंग्स बीन म्हणटात थंय दिवली पेटयतात आनी मागीर परत घरा येतात आनी जेन्ना लास्ट डे आसता तेन्ना परत तांची धालो खेळ्ळे म्हणटकच थंय प्रसाद बीन करतात आनी मागीर अमको टायम जावचे पयलीं तीं घरा परत परतात कित्याक तीं खेळून आयलीं म्हणटकच अशें म्हणटात की तांच्या फाटल्यान जीं मेल्लीं आशिल्लीं तीं येवन परत खेळटात बी म्हणून अशे उलयतात